ल्हानपणा सावन आमकां शाळेंत चित्रकलेचो तास आसतालो हायस्कुलातूय चित्रकला आशिल्ली देखून शिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला बरीं बरीं चित्रां काडपाक शिकलें कांय चित्रकलेच्या कार्यशाळांनी हजेरी लायली आनी पयलीं परस बरीं चित्रां काडपाक मदत जाली वो अणभव घेवन ल्हान भुरग्यांच्या चित्रकलेच्यो कार्यशाळा घेतल्यो प्रत्येक मनशा मदीं कांय ना कांय तरी कलेचे बरे गूण लिपिल्ले आसतात ल्हानपणा सावन त्या गुणांक पारखेवपाक जाय चित्रकला शिकयताना कांय खूब सुंदर चित्रां काडपी भुरग्यां मेळटात प्रत्येकाचो चित्रकले कडेन पळोवपाचो चित्रां काडपाचो विचार वेगवेगळो आसता थोडी भुरग्यां सैमाचीं चित्रां काडतात तातून दिसभरांतले वेगवेगळ्या रुतुंतले सैमात जावपी बदल दाखोवपाचो यत्न करतात कांय भुरगीं चित्रांतल्यान काणी उबी करतात अशे अनेक गूण चित्रकला काडपी भुरग्यां मदीं आसतात तांकां बरें फाटबळ दिल्यार तीं फुडें सरून बरे मोठे फामाद चित्रकार जावपाक शकतात